हेलो हाँ अथी राम राम हम घास खाइ हय घास खिए बड़ी शुद्ध दूध दै छियै थरमा लगाके दूधके जाँच होइ हय अऽ नहि नहि दुनिआके भागी नहि ने छी हम हम अपन भागी ने रहब अइ हम अपन हाँ हम अपन भागी ने रहब हम दुनिआके भागी नहि ने छी जे पानि डालो आओर कुछो डालो हम तऽ निमन दूध दै छियै ओइमे तऽ जाँच करै हय दूधके तब नापै हय नापिकऽ दूध दै छियै हम अपने दै छियै दै हय नानी नानीके धन बेइमानीके धन पानिके धन पानियेमे चलि जाइ हय ओ ओ व्यवस्था नहि होइ हय दूधके अइ असल दूध बेचतै कि ने तऽ सही पैसा मिलतै आओर उ खराब डुब्लिकेट दूध जे बेचतै तऽ ओ पैसा ओहि अन्नटेमे चलि जेतै नहि नहि नहि नहि हम सही दूध बेचै छी घास खिबै छी सुधाके बोराइ अबै हय चोकरके बोराइ अबै हय सब खीबै छी सानी बोझै छी आओर दुहाइ हय आओर ओहि जोन दूध नपाइ हय

हाँ हऽ तऽ गलती करै हय बहुत गलती करै हय कथी अच्छा सुनू कथी लऽ कऽ एलैहँ लोक कथी लऽ कऽ जेतै अइ अऽ जे हम हम भाइ कोइ मरबै कि नहि तऽ जे सङ्गमे खेलऽ पिलऽ सेह सङ्ग जेतौ जे ओढ़लऽ पहिनलऽ से सङ्गमे जेतौ आओर कुछो नहि जेतौ सङ्गे

हाँ बस ओहे बड़का चीज हय आओर ओ कौड़ी कौड़ी धन सञ्जोगबह सङ्गमे जेतौ रघुबीर कुछो नहि एहन जे हमर जे दूध लऽ तऽ काहि कटै हय लोग हाँ जे बेचैवला बेचबे करै हय आओर ओ अप उ जे बिजनेस उ कैने हय से करबे करै हय कए घड़ी ओकरा रखबारी आब हो गेल आब बादमे बात करब